मजबुत होइए हड्डी अहाँकेँ कसरत करिऔ बच्चा आरके कहलहुँ कसरत करैके लिए बच्चा आर क्रिकेटो खेलैए कसरतो करैए ओहि सभमे हुनकर हड्डी मजबुत होइए चोट भी लागि जाइ छै ओहिसँ प्रभाव पड़ै छै अहाँकेँ तऽ मना भी करलहुँ खेलैके लिए दौड़ धुपमे भी बढ़िऑं छै कबड्डीमे भी खेलै छै तऽ बढ़िऑं होइ छै डूअड़ धुप बेसी करने से भी हड्डी मजबुत होइ छै कबड्डी भी खेलने से होइ छै कसरत भी करने से मजबुत होइ छै शरीर चोट भी लागि जाइ छै अहाँकेँ ओहिसँ भी प्रभाव पड़ै छै हुनका खेलने से भी इएह से बच्चाके गुणके प्रभाव पड़ै छै अहाँकेँ